बेगूसरायमे अइसन मतलब समपिरकी छै जे सब परब मनाएल जाइ छै हिन्दू कुलमे हिन्दू कुलमे सब परबमे कोइ दिक्कते नहि रहै छै चाहे कोनो परब रहै कोइ दिक्कते नहि रहै छै सबकिछु पूजा पाठ बढ़िआँ ढङ्गसे करिते हुए छठि भै गेलै छठिके बाद खरना खरना पहिले होइ छै पहिले खरना नहाइ खाइ ईसब करै छिए तकर बाद परब मनाएल जाइ छै पोखरि खुनै छिए पोखरिमे पानी डालै छिए पानी डालिके तकर बाद फेर ओहिमे छठि पूजा करल जाइ छै पूजा करिके तकर बाद फेर भोरमे पूजा होइ छै केला गाड़लिए चारू कोनामे बढ़िआँसे सजैके धूमधामसे पूजा पाठ बढ़िआँ ढङ्गसे होइ छै पूजा करिके तकर बाद हर चीज सब बेबस्था बढ़िआँ ढङ्गसे देखै सुनै पड़ै छै एहि लिए दिवालीमे एक दिना जमदिरी होइ छै जमदिरी निकालल जाइ छै मतलब पूजा करल जाइ छै एकदिना पहिले जमदिरी आज निकला है जमदिरी निकालिके निकालिके जमदिरी निकालिके करल जाइ छै बिहानसे दीपावली मनाएल जाइ छै दीप बढ़िआँसे पूजा उजा करिके जरै देल जाइ छै जलैके सबकिछु ठीक करल जाइ छै